सुबुह जो दौड़ंदी आहियां मां कम से कम रोज़ु सुबुह जो कलाकु हिकु कलाकु दौड़ंदी आहियां मूंखे नई जॻहि ते घुमणु पसंदि आहे ऐं सुबुह जी थधिकार चिड़ियुनि जी आवाजु ख़ुदि खे फीट रखणु पसंदि आहे ज जेका चीज मूंखे प्रेरित कंदी आहे